हेलो हूँ बोलू की समस्या हए ठीक हय

कोन कोच लेबै

रन्गीनमे केहन लेबै लाल लेबै कि काला लेबै कि ब्लू लेबै की नहि बुल्लू नहि हवे रङ्ग से हमरा नहि नहि से हमरा लालो नहि हँ हर अथी कलरके लकड़ी कलरके हय जानो काला हय काला लेबै तऽ अथी दाम मालूम हए हमे दू लाखमे देब

कतेमे दै रहए बाप रे अहाँके ओतबेमे देत कबो नहि देत गऽ तऽ कमसँ कम लिअ ने सत्तर अस्सी हजार बला सब भऽ जाएत कुर्सी टेबुल सब हमरा पास हवे पाइ लागत हँ ओते ओतेमे लेबै तऽ तऽ लेबै जखने तखने कम बेस भऽ जाएत उनैस बीस भऽ जाएत

खखैसके बाजू हँ पाइ टटका टटकी लागत हँ आ अथियो लेबै अलमीरो लेबै

सब भऽ जाएत जे जे लेबै सब मिल जाएत गऽ